कोंकणी भास आयकल्यारूच मोगान पडटात लोक देव बरें करूं देव आर्गां दीवं हें शब्द आयकल्यारूच कितलें मनाक प्रसन्न दिसता लोक गोंयांत येता तांकां कोंकणी भास येना पण एका वर्सांत त्याच मनशाक कोंकणी बऱ्या पैकी येता उलोवंक कित्याक आमची भासूच तशी आसा सादी सोंपी आनी सामकें जिबेर आनी कानार आयकूंक आयकतकूच रोंखडेंच ते शब्द उलोवंक मेळटात आमची भास इतली ग्रेस आसा ग्रेस म्हणल्यार कितें लवली ब्युटिफूल आसा आयकून आयकन दिसता कोणेंय जर दोगां मनशांनी उलोवंक बसत जाल्यार आपल्याक जर भास येता ती तोंय मदीं आपलें तोंड घालून कोंकणींत उलयता मडगांवकारांची कोंकणी फोंडेकारांची कोंकणी वेग वेगळीच डायलॅक्ट्स आसा तांचें पूण कोंकणी ती कोंकणी उलोवंक उलोवंक दिसता कोंकणी आतां हांवूय उलयता कोंकणी भास कोण आयकता ती कोंकणी भास म्हजी तोंयी रोखडो शिकतलो आमची कोंकणी भास ती खंयच्याय गांवात गेल्यार खंयच्याय पार्ट ऑफ इंडियांत जर गेलीं आमीं गोंयची भास उलयल्यार ते बसून आयकतात आनी म्हणटात खंयची भास ही कोंकणी अं बरो दिसता आयकुंकूच बरें दिसता कोंकणी भास सगलीं कोंकणी भाशेंत मोगान पडटात तशेंच आमचें कल्चर जें आसा आमचें गोंयांत गोंयची अस्मिताय खूब व्हड आसा आमचें तरे तरेचें पयली पासून तरे तरेचें लोक तरे तरेचे वेवसाय तरे तरेचे तांचे भशेन कितें कितें आसा तें कोणेंच आजुनूय सोडूंक ना पयलीचें जें कितें आसा तो लोक घेवन बसला म्हणून आमचें गोंय फामाद सगलें कडेन आमचें गोंय फामाद आसा ट्युरिस्ट जे भायले लोक गोंयांत येतात ते कित्याक येतात आमचें गोंय तांकां खुब्ब आवडटा माडां पेडां कुळागरां शेंतां हें सगलें आसा एँटरटेनमेंट हें तर चडूच आसा गोंयांत त्या खातीर लोक सगलो गोंयांत पावता

सगल्या वटेन नंबर वन आसा